دیکھیے ہم ہمیں فوٹو گرافی کے کی شوقین اس وقت ہوئی ہم فوٹو گرافی کے شوق شوق مجھے دل میں اس وقت جگا جبکہ میں نے فوٹو گرافی کی دوکان میں دیکھا کہ وہاں ایک فوٹو لی جاتی ہے اور تصویر سازی کی جاتی ہے عکاسی کی جاتی ہے تصویر بنائی جا تصویر بنایا جاتا ہے پھر جب ہم نے دیکھا کہ اتنی اتنی آسانیاں اور اتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ ہمارا کام ہو جاتا ہے تو ہم ہمیں شوقین ہم اس وقت شوقین ہو گئے ہمیں اچھے سے شوق جگا جن جس کی بنیاد پر پھر ہم وہاں جاتے ہیں ایک تصویر دیتے ہیں پھر وہ تصویر سازی کرتا ہے کمپوٹر کے دوارا پھر کمپیوٹر کے دوارا پھر وہ ہمیں ایک تصویر بنا کے دیتا ہے پھر وہ تصویر سازی کرتا ہے عکاسی کرتا ہے فوٹو گرافی کرتا ہے پھر ہم اسے اپنے کام میں لاتے ہیں پھر اس فوٹو کو جگہ بہ جگہ دیتے ہیں اسی طرح فارم بھرنے میں اسی اس فارم بھرنے میں اسی طرح ادھار اسی طرح ادھار کارڈ میں اسی طرح پین کارڈ میں اور بھی دیگر جگہوں میں دیگر مواقع میں پھر پھر ہمیں ہم اس کے شوقین ہوئے شوقین ہی نہیں بلکہ خوب شوقین ہوئے اتنے فوٹو گرافی کی فوٹو گرافی کی شوق ہمارے دل میں اتنی ہو گئی کہ جس شوق کو بیان نہیں کیا جا سکتا جس شوق کی انتہا نہیں ہے یعنی ہم اس کے شوق میں اس کی محبت میں اس کی مودت میں اس کی الفت میں اس کی انسیت میں انتہا درجے تک پہنچ گئے